असां मैराथन जी दूरी में भाग वठो ई आहे बल्कि इलाही बार जेको आहे अन लंबी दूरियुनि में बि इलाही बार भाग वठो आहे ख़ूबु बढ़िया रहियो आहे और ख़ूबु तेज़ बि हला आहियूं और ख़ूबु एक्सपीरियंस बि सुठो रहियो और एॾो हाणे आदत पइजी वई की हमेशा उन खां बिना हली न सघंदासीं ख़ूबु रेस लॻाइणु वारे अॻिते करणु इलाही बढ़िया लॻंदो हुओ चारि पंज असां दोस्त हुआसीं पाण में त पोइ ॾिसंदा हुआसीं की पहिले पुॼो खे पोइ पुॼियो त पोइ लंबी लंबी रेस लॻाए सुबुहु असां शुरू कइसीं त असां हमेशा ई सफल रहियूं अञा ताईं कहिड़ी कोई दिक़त बि न थी अञा ताईं कोई प्रकार जी बि दिक़त न थी और हमेशा ई कंदा रहंदा आहियूं कॾहिं बि कोई बि भाग थियण जो मौक़ो मिलंदो आहे त उन खे न छॾंदा आहियूं हमेशा ई जेको आहे कोशिशि कंदा आहियूं की इहो कमु क्दाम रहूं भाग वठंदा रहूं हमेशा